मैं पैसा कमाने के लिए खेती करता हूँ क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मुझे यह करना अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं इसे बीस वर्षों से कर रहा हूँ जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी यह किया करते थे और मैं उनके साथ में उनकी मदद करता था जब मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं दसवीं कक्षा में फेल हो गया था इसके कारण मुझे मेरे पिताजी ने कहा की बेटा अब तुम नहीं पढ़ पाओगे तुम मेरे साथ ही मेरी मदद करो और किसानी करो तब मेरे पिताजी ने मुझे यह सिखाया और करने को कहा और जिसे मैं कर रहा हूँ और जिसे मैं कर कर पैसे भी कमा रहा हूँ